हैलो हाँ हाँ सर वह एक्चुअल क्या था कि अपने यहाँ शादी का फंक्शन है तो एक हाँ मेरा नाम गोविन्द है और महकपुर में निवास है और जो उपाध्याय जी हैं जिन्होंने मेरे को आपका नंबर दिया था के आप डेकोरेशन वगैरह का काम करते हैं तो मैं मैं चाहता था कि अपने यहाँ शादी है तो आप पूरा एक कांट्रॅक्ट ले लें अपने यहाँ का है ना तो अपन ने जैसे यहाँ पर लोकल धर्मशाला बुक की है अपनी गोपाल धर्मशाला और करीबन पन्द्रह सौ लोगों का खाना रहेगा है ना तो अगर आप कैटरिन वगैरह का भी देखते हों तो यह भी ले लीजियेगा तो है ना हाँ डेकोरेशन वगैरह तो देखो अगर आप केवल केवल डेकोरेशन लेना चाहते हो तो फिर डेकोरेशन और अगर कैटरिंग भी लेना चाहते हो तो फिर उस हिसाब से और मैं बिलकुल आप अगर भोजन थाली से देना चाहते हो तो वह अगर करना चाहते हो तो अब जैसा अगर आप थाली से करते तो पन्द्रह सौ थाली के आस पास अपने रहेगी और और अपने को जो भी फंक्शन है अपने पाँच छः फंक्शन रहेंगे हल्दी है मेहंदी है इनपर अपने को हर टाइम मतलब ताजे फूलों से डेकोरेशन करवाना है अपने को यह प्लास्टिक प्लास्टिक के फूलों से नहीं करवाना है हाँ महँगा है तो अपने को मतलब पैसे की चिंता नहीं है समस्या यही है कि अपने को क्या है कि काम यूनिक चाहिए क्या क्योंकि अपन तो थोड़ा मन भी मार लें पर जो जैसे क्या है कि अपन क्या है लड़की वाले हैं और लड़के वाले सामने वाले आ रहे हैं तो थोड़ा अपने को उनकी प्रेस्टिज का ध्यान भी रखना है है ना हाँ हाँ वह इसीलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें के क्या चार्जेस में और कितना क्या हो जाएगा ठीक ठीक हाँ रिंग रिंग सेरेमनी भी करनी है अपने को नहीं देखो यह दो दिन का प्रोग्राम है पूरा अपना

देखो भाव देखो रेट ऐसे बताना जैसे उपाध्याय जी ने आपका नंबर दिया है उसका ध्यान रखते हुए आप पैसे बताना ऐसा नहीं कि मतलब नया नंबर है कि उसको भी बताते हैं ना ठीक ठीक

ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक ठीक ठीक ओके है ना एक काम करता हूँ मैं आपसे रूबरू मिलता हूँ और वहीं पर अपन बैठ कर चर्चा कर लेते हैं है ना ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक